ہم اپنی زندگی میں عام طور پر اسکول اور اسی طرح گانے میں اس طرح توازن پیدا کرتے ہیں کہ گانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ ہم اسکول میں آئیں گے تو گائیں گے یا ہم اس کے لیے الگ سے وقت نکالیں الگ سے بیٹھ کر ہم اسے گنگنائیں ایسا کچھ نہیں ہے اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے وقت واش روم میں جاتے وقت واش روم میں بھی گنگنا لیتے ہیں اور واش روم سے نکلتے وقت جب کپڑے پہنتے وقت ہم گنگنا لیتے ہیں ہم عام طور پر جگجیت سنگھ کی غزلیں یا اسی طرح سے غلام علی کی جو غزلیں ہیں ہم اسے سنتے ہیں اور اسے گنگناتے ہیں اور اس کے لیے کوئی خاص وقت مقر نہیں ہے یا اسکول کے ساتھ ہم اسے جوڑ کر نہیں دیکھتے ہیں اسکول میں یا کلاسوں میں آتے وقت آتے وقت یا آنے کے بعد جاتے وقت ہم ان حالتوں میں گزار لیتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو پڑھاتے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے نہ ہی گنگنا سکتے ہیں تو ہم کلاس سے باہر نکلتے وقت ہلکی آواز میں جسے ہم صرف ہم سن سکتے ہیں ہمارا دل سن سکتا ہے ہماری روح سن سکتی ہے ہم اسی وقت گنگناتے ہیں اور آواز صرف ہمیں تک پہنچتی ہے